میں نے اے کے چیئر منگائی تھی فلپکارٹ سے آڈر کیا تھا اور وہ چیئر جو ہے سلپ کمپنی کے نام سے وہ چیئر بہت ہی شاندار چیئر ہے اور وہ چیئر اس چیئر پہ جب آپ بیٹھیں گے تو اپنے آپ کو بہت ہی کمفرٹ محسوس کریں گے یہاں تک کہ آپ کے پیر میں اگر درد بھی ہوگا تو اس چیئر پہ جب آپ بیٹھیں گے تو آپ کے پیر میں درد بھی نہیں ہوگا اور اس چیئر کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ جب اس چیئر کو آپ فولڈ کر کے لیٹ بھی سکتے ہیں اِدھر اُدھر موو بھی کر سکتے ہیں اور بہت ہی شاندار چیئر ہے اپنے آپ کو بہت ہی اچھا محسوس کریں گے جب آپ اس پہ بیٹھیں گے